ہندوستان میں کئی طرح کے اہم تہوار ہیں جیسے دیوالی ہولی عید بقر عید محرم اور دیوالی ہولی عید بقر عید رکشا بندھن یہ بہت دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں پرسکون انداز میں منائے جاتے ہیں ان تہواروں کی ایک دوسرے کو بدھائی دی جاتی ہے اور ان کی چھٹیاں بھی ان کی تعطیلات بھی کئی دن کی ہوتی ہیں جیسے عید بقر عید اور دیوالی کی اور ہولی کی تعطیلات کم سے کم آٹھ سے دس دن کی تعطیلات ہوتی ہیں اور ان تعطیلات کے اندر لوگ خوب مزے اڑاتے ہیں اور اچھے سے کھاتے پیتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوب خوشی خوشی بدھائیاں پیش کرتے ہیں اس سے بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے اور آپسی محبت بھی بڑھتی ہے